हैलो भाऊ मां कृष्ना थो ॻाल्हायांव हा मूंखे न अॼु न शाम जो न मूंखे अर्जेंटली न एयरर्पोट लाइ निकिरणो आहे छत्रपति शिवाजी महाराज और इंटरनेशनल एयरर्पोट आहे न जेको हा हा हुअ ई एयरर्पोट ते वञिणो आहे त तव्हां अॼु अॼु शाम जो फ्री आहियो अछा तव्हां फ्री आयो त तव्हां अची सघंदा आयो मूंखे वठणु ह न हा ठीकु आहे अची वञिजो न शाम जो पोइ भले पर छा आहे न करे ही अॼुकल्ह जा रस्ता आहिनि न थोरा बंदि लॻा पिया आहिनि न बोरीवली वारो रस्तो उहो बंदि आहे न त ॾियारी मिठाई वाली गली जेको आहे न त हुतां तव्हां मूंखे वठी हलिजो ठीकु आहे हलेव न हा ऐं उतां ऐं जेको मिठाई वारो रस्तो आहे न हुन खां पोइ ॿ रस्ता छॾे करे हिकिड़े ॿिए रस्ते ते हुते वणु आहे तो हुते वणु किरी पियो आहे ॿुधो आहे त उतां बि न हलिजो उन हुन थोरो वधीक लोंग कट हलिणो पवंदो असांखे थोरो सो त तव्हां थोरो ज्यादा जल्दी अची सघंदव त वधीक सही थी वेंदो मुंहिंजे लाइ हा छाहे न जीअं जल्दी निकिरी सघंदुमि न त जल्दी पहुची वेंदमि और हुते जल्दी जल्दी टाइम अॼुकल्ह ख़बरु अथव न ट्रे कलाकु पहिरियों एयरर्पोट पहुचणो हूंदो आहे त तव्हां अची सघंदव न ठीकु आहे ऐं घणा पैसा अछा हज़ारु रुपयो ठीकु आहे हले कोई न अची वञिजो तव्हां हले न